नमस्ते बोलो हाँ हम ठेकेदार बोल हाँ ओ सामान लाने के लिए थोड़ा आपने एडवांस पेमेन्ट तो नहीं किया अभी हमारे एडवांस पेमेन्ट करोगे तब हम करेंगे ना और पेमेन्ट तो चाहिए बजरी वजरी लगने के लिए डम्बर लानी है अभी थोड़ा और देना पड़ेगा फिर वो कल से स्टार्ट हो जाएगा नहीं नहीं अभी हम वो मंगवाई है तो ठीक है डम्बर मंगवा रहे है कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका काम मजदूरों के हाँ कारीगर को बुक करना है अभी कर दूँगी एक कारीगर है न पाँच हजार रुपए माँग रहा है दोगे तो उस उससे सीधे बोलना उसका माल माल का लगा है सर वो हम पहले तो माल का भी तो लगता है मशीनें भी लानी पड़ती है फिर

देख लें दो तीन दिन में हो जाएगा मैंने बोला तो है मजदूरों को आ जाएंगे वो हाँ आज मंगवाया है माल कल से स्टार्ट करवा देंगे और पेमेन्ट और आपको ज़्यादा और करवाना पडे़गा अभी और माल चाहिए अभी भेजें न

अभी रुको अभी नक्शा बना रहे है अभी आपको भेज देंगे नहीं कितने किलोमीटर बनाने है रोड हाँ तो वही देख रही है एक किलोमीटर के हिसाब से कितना हुआ एक मिनट देख रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा तो मैडम एक एक मीटर रोड के लिए मतलब एक किलोमी एक किलो और एक करोड़ का माल लगेगा इसमें एक किलोमीटर पे हाँ तो हम करवा रहे न कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका हाँ कल से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है